तुस जेह्ड़ा ऐ अपने ग्रांऽ दे बारे च उत्थै दे कल्चर दे बारे च थोह्ड़ा सनाओ में गल्ल करां जे अपने ग्रांऽ दी ते मेरा ग्रांऽ ऐ ठाह्ली ग्रांऽ जेह्ड़ा की डुड्डू बसंतगढ़ च औंदा ऐ ते तसील साढ़ी बसंतगढ़ ऐ ओह्दे च ठाह्ली ग्रांऽ जेह्ड़ा ऐ मेरा ओह् ओह् ग्रांऽ पौंदा ते उत्थै साढ़ा इक निक्का जेहा ग्रां उत्थै बड़ी गै शैल मतलब तुस आक्खी सकदे कि बड़ी गै शैल जगहां हैन और एह् कि रोड़ दी ना होने दी बजह् कन्नै जेह्ड़े उत्थै टूरिस्ट बड़े घट्ट औंदे न पर उत्थै बड़ी गै शैल ब्यूटी ऐ ते उत्थै दी गल्ल करां में कि उत्थै दे रौह्ने आह्ले लोक जेह्ड़े न ते मोस्ट जैदातर लोक जेह्ड़े न ओह् गद्दी न ते गद्दी तुसें गी इक पता ऐ कि गद्दी इक ट्राईब ऐ ते गद्दी ट्राईब च जेह्ड़े गद्दी लोक औंदे ते उं'दा केह् होंदा कि ओह् जेह्ड़े होंदे गद्दी ट्राईब दे लोक जेह्ड़े होंदे ओह् जैदातर डिपैंड जेह्ड़े होंदे आ ओह् तुस आक्खी सकदे घरेलू इकानमी जिसी अस आखने पैस्टोरल़ इकानमी ते ओह् ओह्दे पर डिपैंड होंदे ते ओह् उ'नें केह् करना उं'दा पेशा होंदा कि उ'नें भिड्डां चारनियां भिड्डां चारनियां ते उं'दे चा जेह्ड़ा उ'नें ई थ्होंदा जि'यां कि उन्न थ्होई उ'नें ई ते उ'नें ओह्दा कपड़ा बनाई लैना ते ओह्दे कोला बाद जेह्ड़ा भिड्डां बेचनियां ते ओह्दे कोला जेह्ड़े पैसे औंदे ते ओह् उ'नें अपना जेह्ड़ा खर्चा होंदा ओह् ओह्दे उप्पर खर्चना ते ओह् जैदातर केह् करदे खेतीबाड़ी करना उं'दा कम्म ऐ ते खेतीबाड़ी कोला जेह्ड़ा किश थ्होंदा ओह्दे च गै ओह् गजारा करदे न ते गद्दी जेह्ड़े न गद्दी ट्राईब जेह्ड़ी ऐ गद्दी ट्राईब जेह्ड़ी ऐ कि असें केह् ऐ बड़े पिच्छें जाइयै एह्दा वर्णन थ्होंदा गद्दी ट्राईब दा कि जेह्ड़ा कि सुनने च औंदा कि जेह्ड़ा हिमाचल हा हिमाचल कोला जेह्ड़ा एह् गद्दी एह् माइग्रेट होए जेह्ड़ा कि भरमौर जगह् दा नां ऐ उत्थूं दा मलकोह्ता ऐ जगह् उत्थूं दे गद्दी मलकान जेह्ड़े हे उत्थूं दा माइग्रेट कीता हा उ'नें ते गद्दी दा अपनी होंदी दा कल्चर जि'यां होंदा कि जेह्ड़ा लाने च केह् होंदा ऐ की गद्दी जेह्ड़ा लांदा ऐ ओह् चोरा डोरा लांदा ऐ जेह्दे च इक बड्डा इक बड्डी गेदी फ्रॉक होंदी ऐ लम्बी गेदी ते ओह्दे च चोरा उसी चोरा आखदे ते डोरा जेह्ड़ा होंदा उन्ने अपने उप्पर फुल्लबिटन होंदा काला इ'यां रस्सा टाईप आक्खी सकदे तुस ओह् होंदा ते कन्नै गै उं'दी सुत्थन होंदी जेह्ड़ी की भिड्डै दी उन्न दी बनी दी होंदी ते जेह्ड़ी जनानियां होंदिया उं'दा लाना होंदा कि घग्गरा उं'दा जेह्ड़ा लाना होंदा गद्दी ट्राईब दी जेह्ड़ी जनानी होंदी उं'दा घग्गरा होंदा जेह्ड़ा कि आक्खी सकदे की बड्डा फ्रॉक जेह्ड़ा होंदा ते ओह् जनानियां जेह्ड़ियां ओह् वोमेन जेह्ड़ियां ओह् लांदियां ते बाकी खाना जेह्ड़ा होंदा गद्दियें दा ते ओह् केह् करदे कि जैदातर ओह् डिपेंड जेह्ड़े होंदे जंगल उप्पर गै होंदे ते उत्थूं जे किश थ्होंदा उ'नें ई ओह् उ'नें खाना ते उ'ऐ उ'नें लाना एह् साढ़ी पन्छान ऐ कि में इक गद्दी ट्राईब कन्नै बिलांग करना ते तां में तुगी एह् गद्दी दे बारे च जेह्ड़ा थ्होड़ा सनाया